جب میں پڑھائی کرتا تھا تو میرا ایک دوست تھا وہ پنجاب کا تھا وہ پنجابی لینگویج بولتا تھا مجھے اس کی لینگویج اچھی لگتی تھی اور مجھے پنجاب کی لینگویج بھی پسند ہے پر مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ بولتا تھا تو میں اس کا شکل دیکھتا رہتا تھا وہ بول کیا رہا ہے مجھے اسے دیکھتے دیکھتے مجھے سیکھنے کا شوق چڑھا تو میں دس دن کے لیے اس کے گھر گیا چھٹی میں اور ان سے میں پنجابی لینگویج سیکھا پنجابی لینگویج سیکھنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ ان کی لینگویج جو ہے بہت پیاری ہے بہت اچھی ہے بہت پیار سے بات کرتے ہیں اور آپ بھی سیکھیے اور آپ بھی انٹرٹینمنٹ کیجیے پنجابی لینگویج سیکھ کر